जियां की में तुसेंगी सनाना कि सारें कशा पैह्लें जेह्के मोबाईल निं होंदे हे ते टीवी कोला पैह्लें साढ़े काका होरें इक्क रेडियो लैता हा ते अन्धा कानून इक्क सीरियल दा नाम हा ते न्यूज़ बी सनांदे हे ते बड़ा मज़ा आंदा हा ते गाने सुनदा हा ओह्दे बिच ते कन्नै न्यूज़ बी सुनदे हे ओह्दे बिच ते पता बी निहा की न्यूज़ होंदी केह् ऐ क्योंकि हून ते साढ़े देश च ओह्दे बारै ई सनांदे ते पता लगदा बी ऐ कि केह् होआ दा जियां कि अस अग्गें अग्गें बधदे गे पढ़ाई ते साढ़ी क्लॉस पढ़दी गेई ते असेंगी पता लग्गेआ कि इत्थां ज्ञान थ्होंदा नॉलेज़ थ्होंदा ते भी साढ़े इक्क दौ तान ध्याड़िये दे इक्क दौ तीन बार ते सुनदे अस सुनदे की केह् केह् होआ दा हून केह् कि गाने सुनदे ते साढ़ा ऐ की ते साफ होंदा तरीका बंदा फ्रैश रौहंदा बंदा मतलब की ओह्दे कन्नै कन्नै लब्भी गै जंदा पसीने दा गीत लबधे न अलग अलग तरीके दे अलग अलग खरां औंदियां डोगरी च बी ते बड़ा सारा मज़ा औंदा कॉर्टून चैनल न ते बड़ा मज़ा आंदा बड़े अच्छे सनांदे हे न्यूज़ सनांदे हे ते सनानी अलग अलग जगहा दी साढ़े जम्मू कशमीर दी उनें ते एह् सनांदे हे ते बड़ा सारा दस्सदे हे ते पैह्ले जमानें ई एह् इंया